कितले तारकेक हा बरें आसा आमी अवेलेबल सांगा

म्हणजे पर तूं कशें घेता तेजेर म्हणजे तुजो पयली कितले अमावंट तुका आसा तुजो किदें बजेट आसा तशें आमी हॉल आनी तशें डेकोरेशन आमी तुमकां करून दितात त्या रेटीन हय पूण तुका कशें जाय तें सांगूं शकता हय म्हणजे तूं सांग हांव तुका तसो रेट सांगता मागीर तशे तितलेंत तुका बजेट आसा जाल्या तशे करया नाजाल्यार मागीर वेगळें करचें पडटलें हय सेपरेट सेपरेट चड करून

हय आसा आसा ते ती बजेटानुसार आसा म्हणजे आमचे सिक्टी ठावजणांतल्यान ते टेन ठावजण परेन आसा तेज्या कमी ना हा सगळे सगळेच जाय हा मेळटलें मेळटलें तशेंय मेळटलें तिनूय वांगडा जाल्या तुका टेंव्टी ठावजण भितून जातले मेहंदी तुका एक्स्ट्रा चार्जीस अशे ती सांगता तशी म्हणजे मेहंदी डिजायनार आनी तुजें मात टायमींग सांगचें पडटलें कशें किदें तुजें टायमींग आसा आनी तुका जर हॉल जाय जाल्या रतुका मेन्यू तुज्या लागीं जाय म्हणजे तुज्या घरा कडेन काय तुज्या घोवाच्या सायडीक जाय किंवा तुका खंयचो समजा प्लेस आवडटा गोंया भितूर तशें सांगल्यारूय जाता आमकां बरें हा बरें बरें बरें